हम शादियों में नृत्य करके मज़ा करते एन्जॉय करते हैं जिसमें अरिजीत सिंह के नए नए गाने और नए गाने जैसे हुए डी जे वी जे पे बजते हैं तेज़ साउंड में जो बजते हैं उस पर डांस करते हैं हम मेहंदी की रसम में और हल्दी की रसम में और जो वो ले जाते हैं लावा परछाई में लावा ले जाने में लावा वापस घर वापस आने में ओ बिदाई के समय जब दूल्हा जाता है गाड़ी में बैठने तब भी डांस करते हैं गाना गाते हैं हम लोग और नए नए गाने भी गाते हैं पुराने गाने पे भी होते हैं अपने गाना भी गाकर डांस करती हैं दुक्कड़ पर डांस करती हैं और वो जो डांडिया भी करती हैं और जो हाथ बजाकर तालियाँ बजा बजाकर औरतें पुराने ज़माने की औरतें डांस करती हैं वो भी होता है एक दूसरे का हाथ पकड़के जो नाचती हैं गाँव में वो भी होता है और लड़कियाँ नए नए गाने पर भी डांस करती हैं और जो